नमस्ते भईया और सब बढ़िया भईया हमको म्युजियम देखना है इलाहाबाद में प्रयागराज में तो ठीक है हम आ रहे हैं और उसमें क्या क्या मतलब है इस म्यूज़ीअम में कहाँ कहाँ घुमाएँगे

ठीक है जो पड़ेगा वह ठीक है हम देंगे लेकिन हमको वहाँ घुमा दीजिए ठीक है मी म्यूज़ीअम में क्या क्या है आप ब बताएँगे हमको ठीक है

ठीक है टिकट जो पड़ेगा उसको हम देंगे और इलाहाबाद में और प्रयागराज में और भी कोई अच्छा महिना है घूमने के लिए क्या बड़े हनुमान जी भी हैं वहाँ प्रयागराज में ठीक है हाई कोर्ट भी घुमा देना हाँ कि ठीक है है यहाँ का यहाँ गर्मी हाँ वहाँ भी घुमा देना आप प्रयागराज भी घुमा देना आनंद भवन घुमा देना हम कई बार हम कई बार भी गए न प्रयागराज में बहुत बढ़िया है सुनने में आ रहा है कम्पनी बाग़ भी बहुत बढ़िया लेक भी है ठीक है हम हम आएँगे तो वहाँ का किराया भाड़ा कुछ क्या कैसा है ठीक है हाँ और प्रयागराज में क्या बढ़िया है देखने के लिए हाँ हो हो होटल ओटल की व्यवस्था है हाँ हाँ खाने वाने के लिए जो है खाने के लिए व्यवस्था फुलवारी खूब ऊँची ठीक है हाँ हाँ हाँ संगम भी घुमा दीजिए आप

ठीक है हम म्यूजीअम भी घुमा देओ भी घुमा देना हाँ ठीक है अच्छा वहाँ देखने लायक बढ़िया है ना घूमने लायक बढ़िया स्थान भी है यहाँ पिकनिक की भी व्यवस्था है खाने पीने का व्यवस्था है यानी अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा तो यहाँ में हाई कोर्ट हाई कोर्ट भी है दिल्ली में हाई हाई कोर्ट भी वहाँ हमारे लिए हाँ ठीक

अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है भईया हम आएँगे अच्छा हँस आनंद भवन में हाँ पंडित जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा वह सामान रखा हुआ है हड़प्पा की खुदाई वाले भी सामान हैं संग्रहालय है हाँ हाँ

ठीक है संग्रहा संग्रहालय भी है कुरूपति बाग में तो वहाँ घूमना है